ہندوستان کے کئی حصّوں میں تعلیم کی حوصلہ افزائی کے لیے لڑکیوں کو سائیکل یا لیپ ٹاپ دینے جیسی اسکیمیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسکیم کام آتی ہیں اور یہ اسکیم ہمیشہ تعلیم تعلیم حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اس کو دیکھ کر اور یہ کرنا بھی چاہیے لوگ کو بچوں کو لیپ ٹاپ یا پھر سائیکلس یا دوسری چیزوں سے نوازنا چاہیے تا کہ دوسرے بچّے جو ہیں تعلیم کی طرف رغبت حاصل کریں اور وہ تعلیم حاصل کریں اس طرح کی اسکیم یہ اسکیم مجھے اچّھی لگتی ہیں اور اس طرح کی اسکیمیں ہونا چاہیے تا کہ تعلیم حاصل کی جائے لوگ اس کی طرف مائل ہوں لوگ آج کل تعلیم سے دور ہو رہے ہیں لوگوں کو جس طرح سے بھی تعلیم سے جوڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کو تعلیم سے جوڑنا چاہیے چاہے وہ لیپ ٹاپ دینے کے کے ذریعہ ہو حوصلہ افزائی کے ذریعہ ہو یا پھر سائیکل یا پھر فون لیپ ٹاپ یا دوسری چیزیں یا دوسرے انعامات جو بھی بچّوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور جس کو دیکھ کر دوسرے بچّے تعلیم کی طرف رغبت حاصل کرتے ہیں اس طرح کی اسکیمیں ہونا چاہیے اور یہ اسکیمیں واقعی میں کام کرتی ہیں لوگ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور تعلیم کی طرف رغبت ان کی بڑھتی ہے